مذہبی عقائد اور عالمی عادت وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں بعض اوقات ارتقا پذیر دکھاتے ہیں جبکہ بعض اوقات بدلتے ہیں یہ معمولاََ معاشراتی سیاسی تاریخی اور فرہنگی عوام پر عوامل پر منحصر ہوتا ہے